लोडो किंग ये लूडो का गेम है ये जो गेम है ना बहुत बेहतरीन है इसमें चार लोगों का आप्शन रहता है फिर तीन लोगों का आप्सन रहता है दो लोगों का आप्शन रहता है इसमें हम लोग खेलते हैं जो गोटी कटता है इसमें जो है ऐसा लगता है कि हाँ हम रियेलटी मोबाइल में नहीं ऐसा लगता है जो ना हम सच में खेल रहे हैं फिर उसके बाद है फ्री फायर फ्री फायर समझ लो बहुत बेहतरीन ये गेम है और बहुत पापुलेरटी वाला गेम है उसमें हम लोग खेलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे रियालटी गेम खेल रहे हैं रियालटी गेम ऐसे लगता है जैसे कोई आ गया गोली चलाओ उसमें वो एक दम मस्त लगता है फिर उसमें एक जो ना आता है किसी जो ना में उतरो वहाँ कितने बंदे हैं ढूंढ ढूंढ के किल करो ऐसे जो ना से फिर बाहर निकलो वो गेम बहुत ही बेहतरीन है ये सब गेम जो है ना बहुत बेहतरीन है